असें अगर घूमने गी कुदै जाना होऐ तां अस अपने पूरे परिवार कन्नै जाना पसंद करगे बच्चे परिवार घरै आह्ले ओह्दे कन्नै बड़ा मज़ा औंदा घूमने दे बड़े अच्छे अच्छे स्थान न साढ़ै इत्थें जम्मू कश्मीर च जियां के माता वैश्नो देवी लोग दर्शन करने गी जंदे न उत्थें बी परिवार कन्नै जाने च बड़ा नंद औंदा ऐ माता क अग्गें जाइयै मनोकामनां मंगदे न लोग अपनी होर केईं मनोकामनां उत्थें लोकें दियां पूरियां होंदियां न होर लोक बड़े खुशी खुशी मां वैशनो देवी दे दर्शन करने गी जंदे न बाकी रेही गल्ल घूमने दी घूमने गी इत्थें सारें कशा बधियै स्थान ऐ पत्नीटॉप ऐ होर अपने परिवार कन्नै जाह्गे केईं बारी अस परिवार दे बाद दोस्तें कन्नै बी जन्ने उठी जियां के उत्थें आइयै आदमी अपनी चुल्ला शुल्ला बी लेते दा होंदा पतीला बी लेते दा होंदा भांडे बी लेते दे होंदे उत्थें गै रुट्टी शुट्टी बनाने होर उत्थें गै बेहियै खान्ने ते ओह्दे च बड़ा इक आनंद औंदा ठंडा स्थाान ऐ गर्मियें दिनें इक बड्डी बधियै जगह् ऐ पत्नीटॉप इ'यां गै घूमने दे लेहाज कन्नै साढ़े जम्मू कश्मीर च एह् अपने डुडू बसंतगढ़ उधमपुर डिस्ट्रिक दा बसंतगढ़ ऐरिया बी बोह्त बधिया ऐ ठंडा ऐ इत्थें बी बड़े लोक घूमने गी जंदे न होर इत्थै बी अज्जकल पैह्लें इत्थे रौह्ने दी इन्नी सुविधा नेही हून इत्थें रौह्ने दी सुविधा बी बनी पेदी ऐ होर लोग कुछ दो त्रै होटल बने दे न लोग जंदे न उत्थें बड़ियां अच्छियां जगह् न दिक्खने आह्लियां उनेंगी दिखदे न होर उत्थें बी घूमने दा बड़ा बधिया स्थान ऐ इ'यां गै अस परिवार सहित इ'यां पंचैरी जाह्चै उठी पंचैरी दा अग्गें एह् एह् सारे जेह्ड़े न एह् प्हाड़ी लाके न ते ठंंडे लाके न गर्मियें दिनें इनें लाकें च घूमने दा बड़ा मज़ा औंदा ऐ जियां कि पंचैरी दा लांधर जाओ उठी मौंगरी आह्ले पास्सै जाओ उठी एह् सारी जगह् जेह्ड़ियां न बड़ी ठंडियां जगह् न होर इत्थें बड़ा आनंद औंदा ऐ बाकी जम्मू कश्मीर च सारे कशा बधियै घूमने दा स्थान कश्मी श्रीनगर ऐ उत्थें लोक जंदे न परिवारें कन्नै पूरे परिवार जंदे न दूरा दूरा लोक औंदे न पूरे भारत दे औंदे गै औंदे न भारत दे लावा बाह्रें देशें दे लोक बी उत्थे घूमने गी औंदे न श्रीनगर ओह्दे श्रीनगर च बड़ी जगह् न जियां पैहलगाम जंदे पैहलगाम च बड़ियां अच्छियां जगह् दिक्खने आह्लियां पैहलगाम दे बाद गुलमार्ग केईं एह्दे बाद सोनामार्ग गै लेह् आह्ले पास्सै चली जाओ एह् सब जगह् बोह्त बधिया न इत्थें बी लोक घूमने गी औंदे न परिवारे कन्नै औंदे न बड़ा आनंद औंदा बड़ा मज़ा औंदा सारे परिवार आस्तै केईं बारी बचार करने आं भई अपने कोई गड्डी लेइयै कन्नै गै चुल्ला शुल्ला भांडे सब किश पाए दा होऐ बच्चे कन्नै होन जित्थें मन कीता उत्थें गड्डी लाई आदमी चुल्ला कढदा रुट्टी बनांदा खंदा फ्ही अग्गें गी चली पौंदा होर दुई जगह् दिखदा जियां हून पिछले दिनें पिछली गर्मियें च अस भद्रवाह् गेदे हे घूमने गी भद्रवाह् बी बड़ी अच्छी जगह् ऐ भद्रवाह् दे बाद अस उत्थुं दा जै वैली चली गे जै वैली ध्याड़ी इक रेह् उत्थें गै असें रुट्टी बनाई चुल्ला कन्नै लेते दा हा भांडे कन्नै लेते दे हे परिवार पूरा कन्नै हा बाकी बच्चे कन्नै हे फ्ही जै वैली दा औंदे बक्खी असें चिंता इक स्टे च होम स्टे च रुके उत्थें फिर रेह् इक ध्याड़ी फिर ओह्दे बाद भद्रवाह् च जेह्ड़ी दूध गंगा नांऽ दा मंदर ऐ उत्थें गे उत्थें न्हाते बड़ी शैल जगह् लग्गी इयां गै बापसी उप्पर पत्नीटॉप पत्नीटॉप दे बाद सुद्धमहादेव मानतलाई एह् सारे ऐरिये जेह्ड़े न घूमने आह्ले न होर घूमने दे स्थान जम्मू कश्मीर च बोह्त न कोई कमी नी ऐ जेल्लै मन करै जित्थें बी मन करै उत्थें चली पवो होर गर्मियें दे दिनें एह् बोह्त ही अच्छे स्थान न बड़ी बधियै जगह् न साढ़ै उधमपुर डिस्ट्रिक दे रामनगर च इक जगह् पौंदी ऐ सामना वन च एह् बी बड़ी अच्छी जगह् ऐ इत्थें बी लोक घूमने गी औंदे न अज्जकल लोक घूमने गी जा दे परिवारें समेत इयां रियासी डिस्ट्रिक च सलाल जंदे न लोक सुलापार्क ऐ उत्त बी जंदे घूमने गी एह् साढ़े जम्मू कश्मीर च बड़े अच्छे अच्छे जगह् न जित्थें लोक घूमदे न घूमने गी जंदे न ते अपने परिवारें कन्नै जंदे न परिवार कन्नै होंदे न दोस्तें यारें कन्नै जंदे न दोस्तें यारें कन्नै जाने दा बी इक बक्खरा गै आनंद होंदा ऐ कि के अपनै समान भांडे छांडे कन्नै होन चुल्ला कन्नै होऐ उत्थें गै बनाई शनाई केईं लोक चिकन शिकन खाने दे शौकीन हुंदे न केईं लोक सब्ज़ी बगैरा बनांदे न एह् ऐ कि एह् जेह्के जगह् न एह् बड़ियां अच्छियां जगह् न घूमने आह्लियां जगह् न जम्मू कश्मीर च घूमने दी जगहें दी कोई तंगी नी ऐ जेल्लै मन करै ओल्लै तुस जाई सकदे ओ हर मौसम च हर अच्छे स्थान न बड़े बड़े बधिया जगह् न ते एह् एह् सारे स्थान बोह्त बैस्ट न